जय झूलेलाल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीअ जे टेक्नोलॉजी जंहिं हिसाब सां असांजे जीवन में आई आहे हुन हिसाब सां असांजे टेक्नोलॉजीअ जे करे हर हिकु शइ सरल थी चुकी आहे जीअं की टेक्नोलॉजी आई असांजो मोबाइल फ़ोन आहियां मोबाइल आयो टेलीफ़ोन जेके कंपनियूं हुयूं उहे बंदि थी वेयूं टेक्नोलॉजी हाणे मोबाइल फ़ोन में ॾह शयूं गॾु में अची वेयूं आहिनि मोबाइल फ़ोन हिकु अहिड़ी शइ आहे जेको कोई बि तो इस्तेमालु करे सघे ॿारु हुजे या ॿुढो हुजे हिन में सभिनी खे समुझ में अची वञे थो मोबाइल ते हाणे हर हिकु कमु थियण लॻो आहे जीअं की असांजा डोक्यूमेंट्स थी विया असांजी बैंक जो सॼो कमु मोबाइल ते थिए थो हुन खां पोइ फ़ोन थी फ़ोन असांखे कान हुओ त असांखे केॾे वञिणो न थो पिए फ़ोन ते असांजो कमु थी थो वञे जीअं की स्विगी थी वियो असांखे कुझु घुराइणो आहे त मोबाइल जे थ्रू असां घुराए सघूं था हुनखे घरु वेठे हुन खां पोइ जिते असां ॿाहिरि समय कढी वेंदा हुआसीं उहो सॼो हाणे टेक्नोलॉजीअ करियो थो असांजो उहो क़ीमती समय बचाए थो जंहिंजे करे बैंक असांखे न थो वञिणो पिए सॼो कमु हेॾे असांजो मोबाइल ते ई थी थो वञे ॿीं शइ थी वेई लाइट जो बिल असांखे भराइणो आहे असां ऑनलाइन पेटीएम गूगल पे हिन था भराए था सघूं असांखे पहिरों मोबाइल जो रीचार्ज कराइण वञिणो पवंदो हुओ जंहिंजे करे असां ॿाहिरि दुकान ते वेंदा हुआसीं त उहो हाणे दुकान ते न वञी करे असां ऑनलाइन हर हिकु कमु करे था सघूं असां ई टेक्नोलॉजीअ जे करे असांखे पढ़ाईअ में मदद थी आहे पढ़ाई जेको असांखे समुझ में न ईंदो हुओ उहा असां डाइरेक्ट गूगल था था सर्च कयूं अलेक्सा खां था सर्च कयूं कोई बि शइ असांखे खपे थी त असांजे बारे में टेक्नोलॉजी जाम असांजी जीवन में सरल थी चुको आहे जीअं की कुझु बि असांखे खपे नंढे खां वॾी शइ चाहे लटा थी विया कपिड़ा थी विया या पोइ कोई बि शइ थी वेई नंढे खां नंढी पेन थी वेई वॾे खां वॾो वॉशिंग मशीन थी वियो असांखे जेको खपे असां मोबाइल ते घुराए सघूं था मोबाइल थी वियो हाणे हर हिकु शइ स्माट थी थिए जीअं कारुनि में स्माट कार अची वेई रे वॉशिंग मशीन में स्माट वॉशिंग मशीन अची वेई टीवीअ में स्माट टी वी अची वेई जेको असांजे जीवन खे सरल थी ठाहे जाम हर हिकु शइ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पंहिंजो पाणेई कपिड़ा धोइजी था वञनि सुकी था वञनि इस्टीम था थी वञनि त या मतलबु माण्हूअ जो बचाव थी करे हुनजे टेम खे उहो टेम घटि थी खाए ऐं पंहिंजो पाणेई सॼो कमु करे असांखे ॾेई थी सघे जंहिं सां असांजी महिनत बि बचे थी टेक्नोलॉजीअ जो जाम सुठो फ़ाइदो बि आहे त उहे अवगुण बि आहिनि नुक़सान बि आहिनि पर असां हाणे हेॾे ख़ाली टेक्नोलॉजीअ खे आसानु ठाहिण जी ॻाल्हियूं करंदासीं जय झूलेलाल